اتر پردیش کے سیاسی منظرنامے کی بات کی جائے تو سب سے بڑا اور اہم موڑ اس میں ایمرجنسی کے وقت آیا جب اندرا گاندھی نے ہندوستان میں ایمرجنسی نافذ کی اور اس وقت ملائم سنگھ یادو اور اعظم خاں اور جے پی وغیرہ جیسے لوگوں نے لیڈران میں جو ہے بہت اہم کردار دین دیال اپادھیائے وغیرہ نے اہم کردار ادا کیا اور اس کی بنا پر سماج وادی پارٹی جو ہے بہت ابھر کر سامنے آئی اور اس نے جو ہے وہ اتر پردیش میں اپنی جگہ بنائی اور اپنی حکومت قائم کی اس کے بعد دیکھا جائے تو دلتوں کے آواز کو اٹھانے کے لیے اور سب سے اہم موڑ آیا اور مایاوتی نے جو ہے اس کے لیے اب کاشی رام اس کے ساتھ مل کر مایاوتی نے جو ہے بھاجپا اور کانگریس سے ہٹ کر جو ہے اپنی سیاست شروع کی اور بہت سے لوگ جو مظلوم اور جو ہے نچلا طبقہ تھا وہ ان سے جڑا اور ان کی حکومت قائم ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ بھاجپا نے پھر جو ہے اپنی جو ہے ترقی کے لیے جو ہے ہندوستان میں جو ہے وہ اپنی کوششیں کی اور ایک ایجنٹے کے تحت ایک مذہبی اور ایک ترقی کے ایجنٹے کے تحت انہوں نے تحریکیں چلائیں اور اس بنا پر جو ہے اپنی حکومت قائم کی